भारत मीडिआके बारेमे हमरा आज जेना आज तक न्यूज पेपर प्रभात खबर इत्यादि देखैत अछि आओर आज तकमे मतलब जे किछु भी कहै छथिन हुनका मतलब हुनकासँ निवेदन अछि मतलब सबचीज ओ ठीके कहै छथिन जेनाकि एखने अयोध्यामे रामललाके मूर्ति स्थापित भेलनि तब जे किछु भी ओम्हर अयोध्यामे होइ छलनि सबकिछु एम्हर लाइव देखै छलिए टी वी पर देखबै छथिन आओर पेपरमे जे किछु भी मतलब होइ छनि सब जानकारी अबैत अछि पेपर प्रभात खबर हिन्दुस्तान कोनो भी पेपर लिअऽ अहाँ देखबै अहाँसभ मतलब खबर रहै छै ओहिपर आओर जे मतलब आइ भऽ रहल छै सब खबर रहै छै ओहिपर हिन्दुस्तान पेपर न्यूज पेपर इत्यादिपर आज तक न्यूज चैनल आज तक ए बी पी न्यूज हिन्दुस्तान मतलब कोनो एहन अथीपर अहाँके सबकिछु रहै छनि आओर ओतऽ जे किछु भी बाजै छनि न्यूजमे ओसब जेनाकि भेल रहल छनि आज तक सबपर वएह ओ कहैत रहै छथिन जे किछु भी होइ छनि ताजा मतलब जे किछु भी आइ भेलनि हँ हुनका आइए तुरन्त लाइव आबि जेतनि आओर न्यूज पेपरसबमे सबटा वएह वएह देखेथिन